नमस्कार नमस्कार आपका ब्यूटी पार्लर कहाँ पर है हमें फेसियर करवाना है कितने पैसे वैसे लेते हैं फेसियर करवाएंगे ऑईब्रो सेट करवाएंगे और नाख़ून वाख़ून कटवाएँगे बाल कटवाएँगे फिर पैसा बता दीजिए तो पैसा ज़्यादा बता रहीं हैं कुछ कम कर लो और क्रीम व्रीम है तो अच्छी वच्ची लगाती हैं अरे यह एक बार हमने करवा चुका है तो वहाँ गए तो फसियर करवाए तो शरीर मुँह में दाने निकल आए हैं इसलिए हम फिर मुँह इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जैसे है कि अब शायद वही करा कर आपके पास क्रीम कोई लगा दो तो आएंगे पैसा वैसा बता दीजिए हम उसी से अच्छा तो थोड़ा बहुत कम कर लीजिए अब एक दम जो अच्छी हो सबसे अच्छी हो वही लगवाएंगे हाँ तो कम कर लो तो चलो ठीक है हम हाँ ठीक है हम आएंगे कम नहीं करोगी तो ऑफर क्या चल रहा है तो भी पचास कम होंगे यह ऐसे ठीक ठीक नमस्कार नमस्कार